हिन्दी बोलने वाले हम परम्परा के लोग सांस्कृतिक रूप से हम उसको सम्मानित करते हैं बोलते हैं और हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए हम उसको अपनी मातृ भूमि मातृभाषा के रूप में उसको सम्मान देते हैं और हम हिन्दुस्तानी होने का गर्व है और इस भाषा को हमको राष्ट्रीयभाषा का दर्ज़ा मिला हुआ है इसलिए इसके सम्मान करनी मेरी मातृभाषा है और इस हिन्दी भाषी क्षेत्र में मेरी राष्ट्रभाषा हिन्दी है अतः हम भारतीयों की भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है जो मूल रूप से संस्कृत से निकली हुई भाषा है